भारतआव हेल्थ केयारनि सिस्टेमा बारा मोजां नङा आंनि नुनाय बादियाव आरो बियो गुबुन हादोरफोरजों रुजुनायाव माने एसेल' डेबलप माने गुबुन हादरफोरजों समान दावगानो हायाखै जोंनि खाथि खालानि देहा फाहामसालि आरो क्लिनिकफोरा मोजां नङा थांनानै जों नुयो दाखोर दाला बिदिनो बायदि बायदि मुवाफोरजों बुंफबनाय बायदि गाज्रि गाज्रि गेस मोनामो बेबायदि आरो बायदि रोखोमनि जेंनाफोरजों आङो मोगा मोगि जानो गोनां जाबाय बेफोर मोगाया जाहैबाय माब्लाबा समाव गोलाव लाइन जायखौ आं मिथिया बेफोरजों आरो बेसेन गोसा माबाफोर मुवाफोरखौ मिथियैयाव मिथियोब्ला बिदियाव आरो सिबिथाय जाय मानसिखौ माबायदि आखुजों माबायदि रावै बुंनानै सिबिनांगौ बैफोरबायदिखौ आङो माने रोंजोबैयाव मोगा मोगि जानो गोनां जाबाय आरो

बे जोंनि एरियाखौ गासैबो साफायै साबसिन जाजानो एबा खालामनांगौ